हाल ही में मैंने सनशाइन कम्पनी का एक कूलर खरीदा है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी हवा देता है ओर कम लागत में बहुत अच्छा कूलर कम्पनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है जो कम लागत में अच्छी हवा देता है ओर बहुत अच्छी कम्पनी का है जो कम पैसे में अच्छी हवा देता है जो मैंने अगले पिछले दो महीनों से मैं उसे चला रहा हूँ वो बहुत अच्छा कूलर है